وعلیکم السّلام جی خیریت سے ہیں آپ جی ایم آئی سر بول رہے ہیں جی جی آپ بتائیں تو آپ کا یہ ویلٹ کس تاریخ میں اور کب کھویا ہے کچھ اندازہ ہے اِس کا جی ہاں لیکن آپ کو حفاظت سے رکھنی چاہیے یہ سب چیزیں کیا ہے کہ یہ اسکول کے لیے لازم ہوتی ہے بنا آئی ڈی کے آپ انٹری نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سب تھوڑا حفاظت سے رکھنا چاہیے آپ کو جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ پریشان نہیں ہوئیے آپ ایسا کیجیے کل آپ آئیے مدرسے میں جی اُس کے بعد پھر آپ کو اپلیکیشن لکھنا پڑے گا اپلیکیشن لِکھ کے دیجیے اُس کے بعد پھر ہم آپ کی مطلب ہیلپ کریں گے کہ ہاں مِل جائے گی جی اب یہی لِکھنا ہے کہ آپ اِس مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا قیمتی ویلٹ جس میں اِس کالج کی آئی ڈی کارڈ بھی تھی یہ سب کھو گئی ہیں تو آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اِس کے لیے آپ کو اپلیکیشن یہی لکھنا ہے کہ مجھے یہ دوبارہ مِل جائے اِس کے لیے مطلب نوٹس لگا دی جائے یہ آپ اپلیکیشن لکھ کے دے دیجیے پھر اُس کے بعد ہم یہ آپ کا اپلیکیشن نوٹس بورڈ پے لگوا دیں گے پھر اُس کے بعد ایک اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا مدرسے میں پھر اِنشاء اللہ آپ کی مِل جائے گی ہاں جی جی جی کل آئیے اُس کے بعد لِکھ کے دے دیجیے گا مِل جائے گا جی ٹھیک وعلیکم السّلام